हम एक रिश्तेदार की शादी में गए थे वहाँ दुल्हन ने हमें बोला कि मुझे कुछ इस तरह का उपहार होना जिस जिससे पेंटिंग या हाथ से बना हुआ कार्ड उपहार में दिए क्योंकि मुझे पेंटिंग और डेट हैंडवर्क वाली वस्तुएँ ज़्यादा पसंद हैं इसलिए हमने वह पेंटिंग उपहार में दिए जिससे दुल्हन

काफ़ी ख़ुश हुई जिससे हमें बहुत ख़ुश हूँ दुल्हन हमें ख़ुश हमारे कार्ड को देखकर काफी ख़ुश हुई और कहने लगी कि हमें यह कार्ड बहुत पसंद आया है आप इसी तरीके के कार्ड हमें बनाकर पेंटिंग करके और भिजाना है और परिवारों में भी हम यह पेंटिंग वाले कार्ड भिजवाऍंगे आप और कार्ड हमें पहुँचाना हम आपको आपसे ही कार्ड ख़रीदेंगे आपसे ही कार्ड लेंगे इसलिए हमें यह कार्ड पसंद आए हैं